आङो माइ आबाद मावो दैज्लांनिबो मावो मेसें निबो मावो आङो आरो लोगोसे माइ आबादखो आङो माबादि एम्फौ जानाय बा माबा मोनसे अनिस्थ' माबा मोनसे खालामनायखौ आं होबथानो थाखाय फंनैसो बुंनो नामायदो बेयाव आंखो माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ माइ माइखौ गायनायावहा मोसौ बोरमा बायदिसिना जुनादफोरा जानो नागिरो जायोबो बेनि थाखाय आङो नेट होयो नेट होनानै सोंथेनानै मोसौ जानायखौ माबायो आरो माइ थिलियावहा सामफ्रामबो थांनांगौ जायो माइखो मायाबा गाज्रि खालामदो नामा होननानै नायहैबाय थानांगौ जायो माइ आबाद खामनायाव जोबोद खस्थ' दङ मानसिया दैज्लांआवबो खस्थ' दङ मेसें आवबो खस्थ' दङ बेबादिनो माइखो जों खोथिया दैयावबो हरनै सोमो आरो बोखांनानै न'आव लाबो नांगौ जायो न'निफ्रायसो आरो माबानानै दै सारस्रिलायनानै जोङो माइ जोलैखो माबा नांगौ जायो बस्था बा जि फोर खोबना दिनो बिनिफ्रायसो जोङो खिथिया खिथिया थिलियाव जों फोनो लाङो फोनानै आरो बिराद माइ दै होबाय थानांगौ मुलि होनांगौ हासार इउरिया बायदि सिना सारनांगौ बेयाव हाय बिराद एम्फौ जायो बायदि सिना खस्थ' दङ बिनिखायनो आबादखो जों बिराद मोजां माबा नांगौ जायो आबाद थिलियाव दा जों मेसेंनि खिथि बराय नों खिथि खामदों बे खिथिया जाबाय बिराद खस्थ' आंनिया खिथिया फोनायावबो बिराद एम्फौ जादो आरो गाइखांनायावबो बिराद एम्फौ जादो बिराद मुलि होनांगौ जादो बिराद हाजिरा लानानै मावनांगौ जादो बेनिखायनो आङो माइ आबाद खालामनाया खस्थ' दङ आरो माइखो मोजां जाहोनो थाखाय बिराद इउरिया हासार डि ए पि पटाश बायदिसिना हासार होनांगौ जायो भिटामिन दानाबो होनांगौ जायो आरो लोगोसे माइखौ मोजां लाखिनो थाखाय दै लाखिबाय थानांगौ सम सम रानहोनोबो नांगौ जायो सम सम दैबो होबाय थानांगौ जायो बिनि थाखाय जोबोद खस्थ' दुखु दोङो आरो लोगोसे माइ माबानायावहा माइआ जाबाय मेसेंनि माइआ जाबाय आराय मास आराय मास माबा नांगौ जायो जोबोद हासार बायदिसिना होनानै माबा नांगौ जायो बेनिखायनो खस्थ' दङ आबाद थिलियाव सानफ्रोमबो मोसौ हाबो बायदि सिना माबा नांगौ जायो हेंग्रा होनांगौ जायो नेट होयो सामफ्रोमबो खस्थ' दङ थालाय फैलाय खालामबाय थानांगौ जायो माइखो मोजां खालामनो थाखाय जोबोद हासार गोबोरखिफोर होनांगौ जायो माइखौ आरो जों दा माइ ओंखारगोन समायावबो सेलेमा एम्फौ जायो माबायो बेयाव मुलि होनांगौ जायो हाजिरा सानै साथाम लानानै मावनांगौ जायो जोबोद खस्थ' जोबोद मेंग्लायनाय मोनो आरो लोगोसे माइखो मोनब्ला बायदिसिना सखा जायो दाउ जायो बेफोरखोबो नेनानै थाहै नांगो जायो जों जों सम सम थिं बायदिसिना बुनानैबो हैनांगौ जायो दाउखो सखा जानायफोरखो होखारनो थाखाय माबानो थाखाय आरो माइ हानाय मेचिन लाबो नांगौ जायो हाजिरा लायो माइ गाखावनाय लामनाय माबानो थाखाय दैज्लांआवबो खस्थ' दङ दैज्लां निखोबो गायनानै मेसेंआव हाजिरा लानानै माइखो माबानांगौ जायो बाख्रियाव सोयो दुलियाव सोयो आरो लोगोसे फानखायोबो खावसे माबानानैहा खालामनांगौ जायो आरो माइखोथ' माइआ मोजां जाब्लाथ' बहद फैयो बिगायाव जों गैयाब्लाबो थ्रिस मन जाथार नांगौ माइआ थ्रिस मन जाया जोंनि खरसा जानाय फैसाखो जों मोनफिननो हाया जों दा माइ गायनायावनो एक लाख देर लाखसो फैसा थांखायो हाजिरा खामला लानानै मावनांगौ जायो आरो लोगोसे सामफ्रोमबो नाहैबाय थानांगौ जायो हरावबो माबा जायो बेनिखायनो जों आंनिया सलार सलार गंनै गायना लादों बे सलारदोनो दै होयो सानफ्रोमबो माइआव थांलाय फैलाय खालामनाय जायो माइ आबादाव आरो लोगोसे सलारखोबो बायदिसिना सिखावबो जादो बेखायनो जों हराव सानफ्रोमबो नाहैनांगौ जायो जोंथ' सेरखाव सेरसि खालामनानैबो नेहैयो सैमा सैमा मानै थांफायो बियो सोंखाव सोंरसि हैयो सिखावखो बासायनो थाखाय जोङो खस्थ' दं सानफ्रोमबो मेगन मोदै जायो जोङो थांलाय फैलाय माइ आबाद मावनायाव जोबोद खस्थ' मेंग्लियो देहाफ्राबो लोमजा लायनाय मोनो बिनिखायनो जों खस्थ' दं आरो लोगोसे जों माइ आबाद खालामनानै जोबोद माबानाय जायो बिनि थाखायनो माबायो आरो माइखो गायनानै जों न'आव लाबोनानै फानो माइ आबाद खालामनाबो जों मोजां मानसि जानो हायो खस्थ'नि गेजेरजों आरो जों न'आव जों मैगं थाइगं गायो लाफा मैगं लाइ लाफा फोयो गायो खस्थ' दङ आरो लोगोसे जोङो बेफोरखौबो जों मुलि होनांगौ जायो मोजाङै थांनो थाखाय गोबोर होयो हासार होयो बायदि सिना माबा खालामो जों मैगं थाइगं फाननानैबो जों एसे गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो बेनि थाखाय खस्थ' दङ लोगोसे लेस्रा फ्रावबो एम्फौ जायो बेयावबो एम्फौनि मुलि होनांगौ जायो जों आरो मैगं आ जाब्ला खानानै फानहैयो खस्थ' दङ सामफ्रोमबो नायबाय थानांगौ एम्फौ सिख्रि फोरा बिदै दैयो नामा बेफोरखौ नायनानै जों माबायो बिनिखायनो मैगं आबो खस्थ' दं लाफा खौबोथ' जों लाफायावबो गोबोर होनांगौ सोरबा सोरबा इउरिया बायदिसिनाबो होयो जायो माबायो बिनिखायनो जोंहा लाफा लाइ खिथि खालामो आरो लोगोसे बायदि सिना खफि बायदि सिनाबो गायो माबायो खफि गायब्ला बहुद एम्फौ जायो मुलि होनांगौ जायो गोदोर जानाय फिथाइया मोजां जानायनि थाखाय इदि खालामो आरो लाफा लाइ आरो उनावहायहा बायदिसिना आबाद माबायो गयफोर गायो गयफोर गायनायखौबो जों साफा खालामनांगौ जायो माबा नांगौ जायो बिनिखायनो जों खस्थ' दङ खस्थ' गैयाब्ला माबानो हाया आरो माइ माइ गायनायाव थ' बिराद खस्थ' जाहै खायो माइ गायनायाव माबा नांगौ जायो हायिखोबो जों हौवासाफोर बायदि मावनांगौ जायो आबाद खालामनाया सामफ्रोमबो दुब्लियाव थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ जायो आरो लोगोसे माइ गायनायावहा बिराद खस्थ' माइआ मोजां जागोन ना जाया सामफ्रामबो सिन्था जायो भाबिबाय थानांगौ जायो बिराद फैसा गारना गायनांगौ जायो बर' आइजों खिथिया मेसेंनिया बिनि थाखाय माबाबाय थायो जोङो सानफ्रोमबो फैसा आरो माबा नांगौ जायो फैसा थाखा नांगौ जायो मुलि लायनाय हाजिरा लानाय बायदि सिना आबाद मावनायावहा खस्थ'जायो बिनिखायनो माबायो आरो दा दैज्लां बोथोर मोनफैदो अखा बांखा माइखोब्ला मा खालामो अन्थाइ बार फैयोसोना मायोसो बेखोबो सिन्था जाबाय थायो जोङो गायना लानानै फैसा गारनानै माइ जायाब्ला मायदि जागोन होननानै हाय सानफ्रोमबो भाबिबाय थायो बेनिखायनो जोङो आबाद मावनायाव बिराद खस्थ' एम्फौ बायदि सिना अरबाय थायो हासार होनांगौ इउरिया पटाश डि ए पि दाना थाथ्रा होनांगौ जायो माइआ मोजां जानांगौ सुबा सुबा बारिनांगौ एम्फौआ जाहाथे जानो हाया माइआ मोजां फिथाय होनो हायो बिनि थाखायनो आं बिराद खस्थ' खालामो मावो आबादखो आरो लोगोसे दा माइआ ओंखारनाय समावबो अन्थाइफोर फैब्ला जों गिनाय मोनो खस्थ' खालामनानै गायना फुनानै माइ मोनाब्ला मा जागोन बेखो सिन्था खामबाय थायो आरो लोगोसे जों सानफ्रोमबो दुब्लियाव थांबाय थानांगौ जायो सोरनिबा मोसौ बोरमा हाबदों नामा माबादों नामा जायो बेनि थाखाय जों सानफ्रोमबो नायहैबाय थानांगौ जायो जों बिराद नेट होनांगौ जायो औवा दानना हेंग्रा हेबना होनांगौ जायो आरो दै होनायावबो सोरनिथिंबा थांदो नामा बेखौनो हदायबो जों आलिफोरखौ नायबाय थानांगौ जायो सानफ्रोमबो खस्थ' दङ थांलाय फैलाय माबाबाय थानांगौ जायो बिनिखायनो जों आबाद मावनायाव जोबोद खस्थ' आबादनि फिथाइखो जों ओरैनो मोना खस्थ' खालामबासो आबादनि फिथाइखो मोनो बिनिखायनो जों दुब्लियाव सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ जायो आबाद मावनायाव जों दा आरो ओंखारनाय समावबो दानिफ्रायनो बिराद एम्फौ बायदिसिना अरगासिनो दङ मुलि होगासिनो दङ हाजिरा लानानै बिराद फैसा खरस जागासिनो दङ बिनिखायनो जों उनाव जों माइखो मोजाङै माने आबादखो फिथाइखौ मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो खस्थ' खालामबाय थायो नायबाय थायो जों गायनानै ल' दोनब्ला जाया माइ आबादखौ हदाय सानफ्रोमबो नाहै नांगौ जायो थांलाय फैलाय माबा खामनांगौ जायो बिनिखायनो